भारतनि मन्दिर होनना बुङोब्ला आसामाव थानाय कामायख्या मन्दिराबो मोनसे मुंदांखा मन्दिर आरो बे जायगायाव हिन्दु धोरोमारिफोरा बांसिनै दावबायफैयो बेराय फैयो आरो बे कामाख्या मोन्दिरखौ कामाख्या मा कामाख्यानि मुङै जोङो बे कामाख्या मन्दिरखौ मोननो हायो आरो बे कामाख्या मन्दिराव मा कामाख्यानि सिब'नि बिसि पारबतिनि अंग' गोग्लैना दङ होननानै जोङो मिथियो आरो बेखौनो फोथायनानै बे कामाख्या मन्दिराव हिन्दु सिबियारि सुबुंफोरा बेवहाय मोदाय दावथाय होयो आरो कामाख्या देबिनिफ्राय बोर लायो